سرفنگ نے بہت زیادہ لوگوں کی زندگی بدل دی ہے اور سرفنگ کرتے کر کرتے جو سیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ پہلے سیکھ کے جاتے ہیں کئی لوگ جو مطلب سرفنگ کرتے وقت ڈوب بھی جاتے ہیں اس کو تیرنے میں بہت زیادہ ہی دن لگتا ہے سرفنگ کرتے وقت جو وہ سیکھ جاتا ہے تب تو اس کو بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے سرفنگ کرتے وقت جو سرفنگ کرتے ہیں تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے سرفنگ کرنے کے لیے اور سرفنگ کرتے وقت جو اس سب سیكھ جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہی پسند آتا ہے سرفنگ کرتے وقت سرفنگ کرتے وقت اس سب جو یہاں پہ ادھر نہیں ہوتا ہے گوا میں ہوتا ہے او سرفنگ کرنا اور او سب گوا والا بہت جلدی ہی سیکھ جاتا ہے سرفنگ کرتے وقت سرفنگ کرنا بہت اچھا چیز لگتا ہے مگر جس کو آتا ہے وہ بہت اس کو اچھا لگتا ہے سرفنگ کرتے وقت